सुपौलमे मुख्य जाति ब्राह्मण छी ओतऽ ब्राह्मणके बुझिऔ एक तरहसँ एक छोटका गाम छी ब्राह्मणके ओतऽ ब्राह्मण रहैए ब्राह्मण अपन ब्राह्मण अपन भाषा मैथिली संस्कृत एहि सबमे बाजि सकैए ब्राह्मण अपन पशु पालैए एहिसँ ब्राह्मणके पहचान होइए जाहि दुआरे कि ओ बुझिऔ एक तरहसँ ब्राह्मणेके गाम भेल आओर ओतऽ कोनो दोसर जाति नहि अइ बेसी ताहि दुआरे ओ ब्राह्मणके गाम छी ओ ब्राह्मण खेती करैए धान गहूमसब उपजाबैए ओम्हर सबकिछुसँ सस्ता भेटैए एम्हरसँ सस्ता ओम्हर भेटैए ब्राह्मण ओतहि उपजाबै छै गाइ पालै छै जिलाके आसपास भाषापर परिवर्तन होइए